अहाँके दोकान सॅं एगो खरीदल खरीदने छलहुॅं जैकेट औतो तऽ अहाँके दोकान पर बड़ नीक लागल रहै देखैमे बड़ नीक छेलै जे कि घर पर लए गेलाके बाद पहिरलहुॅं एक तऽ ओ छोट भऽ गेल आओर जहन ओकरा पानिमे धऽकऽ धोलहुॅं तऽ ओकर जते भी कलर छेलै पूरा उखड़ि गेल आ तकर बाद देखलहुॅं तऽ अंदर से ओ फाटल से छेलै कनिके कलर तऽ कनियो पते नहि चलै छेलै जे कोन कलर लेने रहौँ लाल कलरके ओ कनियो पता धोलाके बाद नहि चलल जे कोन कलर छै आब बुझियो तऽ अहाँ पर हम केना विश्वास करब किएकि हमरा अंगनामे कोनो फंक्शन होइ छेलै तऽ अहीँके दोकान सँ हमर माँ पपा या अंगनाके जत्ते भी परिवार छेलै सभ अहीँके दोकान से कपड़ा खरीदे छेलै आ हम सभ अपन जत्ते हमर दोस्त तोस्त छेलै तेकरो कहै छेलिये जे हुनके दोकान से कपड़ा खरिदहैं किएकि अहाँके दोकानके सामान बढ़िऑं रहै छेलै आब देखियो तऽ एकदम जैकेट अनलहुॅं ठंडीके टाइममे एगो जैकेटे छेलै जे अहाँ से खरिदलहुॅं वएहटा बाँकी हमरा पास पहिने से जैकेटो नहि छेलै आब ओ अहाँके जैकेट एक तऽ हल्काके फाटल से छेलै अंदर से जे कि धोलाके बाद पूरा कलर से उखैड़ गेल आब ओ पहिरै छी तऽ नहि ओ अंदर से ठंडा लैगते रहैया मतलब नहि गर्मी अंदर से महसूस दै छै बाहरके पूरा हवा अंदर आइबिते रहैया संगहि संगहि ओकर टोपी से से नहि अहाँ देलिये जे टोपियो लागल रहै छै आब एहि से इएह भेल अहाँके दोकानके क्रेडिट खराब भऽ जायत जेना कि हम अपन दोस्ते सभके कहै छेलियै कि जे कोनो सामान लैके हेतौ तऽ हुनकेमे लिहेँ जे बढ़िऑं सामान रहै छेलै आ आब देखियौ तऽ दामो कम नहि लेलियै दामो बढ़ाके लेलियै चाहतियै तऽ हम दोसरो दोकान से खरीद सकै छेलियै से नहि खरिदलहुॅं तऽ अहीँमे खरिदलहुॅं जे दामो लगते तऽ सामान नीक हेतै आ से अहाँ ठकि लेलहुॅं हमरा से आब एहिसँ इएह होयत जे हम अपन दोस्त सभके कहबै जे हुनका दोकान से नहि खरिदहैं बढ़िऑं सामान नहि रहै छै टोपीमे से अहाँके फित्ता जेकाँ रबड़ रहै छै सेहो नै अहाँ देलिये